ब्लेज़र कोट पेंट एक बहुत अच्छा चीज है जोकि कहीं फंगक्शन में अगर हम पहन के जाते हैं तो उसका लुक अलग अलग होता है जोकि अगर सामने वाला कोई देख रहा है तो उसको अच्छा कंफर्टेबल होता है कि चलो कोई अच्छा आदमी दिखा कोई अच्छा आदमी है अगर हम कहीं भी ब्लेज़र लेने जाते हैं तो इसको इसका रेट तीन हजार चार हजार लगभग होता है कोई अगर इसको महंगा में भी बेचता है तो यह अच्छा अच्छे के लिए ही बेचता है